ہلو نذیر ریسٹورینٹ ہاں جی مجھے گلو گلاب جامن لینا تھا تو آپ کے یہاں گلاب جامن اویلیبل ہے کیا ہاں کیا ریٹ چل رہا ہے کچھ ڈسکاؤنٹ پہ مل جائے گا مجھے لینا ہے پچاس کے جی ہاں کتنا پچاس کے جی پہ پانچ سو ڈسکاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ پچاس کے جی میرا آڈر لکھ لیجیے ہاں میں شام میں اپنے لڑکے کو بھیج کے منگوا لوں گا آپ کے یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو